भारतीय शिक्षा प्रणाली बहुत ही अच्छी शिक्षा प्रणाली है वैसे देखा जाए तो भारत में बच्चों की जो मुख्य विकास की ओर ध्यान दिया जाता हैं उन्हें सभी प्रकार के विषय पढाएं जाते हैं चाहे वो हिंदी हो अंग्रेजी हो गणित हो भारतीय शिक्षा प्रणाली में देखा जाए तो कुछ गंभीर चुनौतियाँ भी उनके सामने अभी भी मौजूद हैं जैसे बच्चों को सभी अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती हैं भारत वर्ष में सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा देना यह भारत की शिक्षा प्रणाली के सामने सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं क्योंकि भारत की शिक्षा बहुत ही ज़्यादा महंगी शिक्षा है जिसकी वजह से सभी बच्चे शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते हैं एवं भारत शिक्षा प्रणाली में कुछ हाँ कमियाँ भी हैं जैसे कि भारत में किसी भी बच्चों को उनकी मातृभाषा हिंदी के बारे में अच्छे तरीके से नहीं समझाया जाता है हमारी मातृभाषा भले ही हिंदी हो लेकिन हमारी शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी की ओर ज़्यादा जोर दिया जाता है यह भारत की शिक्षा प्रणाली के सामने गंभीर चुनौती के रूप में आगे चल करके उत्पन्न होगा